राजस्थान में मुख्य स्वास्थ्य योजनाएँ प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना चिरंजीवी बीमा योजना है जिसके अंतर्गत मरीजों को फ्री में दवाई दी जाती है कोई बड़ी बीमारी होती है तो उनकी लगातार दवाइयाँ जो चलती हैं वो फ्री में दी जाती हैं इनका परीक्षण करने के लिए राजस्थान में एक दो आयोग का गठन किया गया है जो समय समय पर आकर चिकित्सा और अस्पतालों में आके जाँच करते हैं कि कोई धोखे बाजी तो मरीजों के साथ या लोगों के साथ नहीं हो रही है और ठीक है चिरंजीवी बीमा योजना से कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंचा है